हमारे यहाँ के जो विधायक हैं सोनभद्र के राम ललो गोड़ उनका नाम है वो बहुत ही ज़्यादा एक अच्छे विधायक हैं और वह एक एस टी एस सी से बिलॉन्ग करते हैं और उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे काम करवाएँ हैं जैसे कि अगर कोई चीज़ का समस्या का हल करना होता है अगर कोई जंज को अगर जनता का कहीं से भी सहायता नहीं मिल पा रहा है तो अगर जनता उनके पास जाती है विधायक जी के पास अपनी बात रखती है तो उसका वो कुछ ना कुछ हल करते हैं और उसको ऊपर तक बात पहुंचाते हैं और समस्या का समाझान समाधान करते हैं ओर अच्छे अच्छे इस्कूल में जाके मदद करते हैं डोनेट करते हैं और अपना कर्तव्यों को अच्छे से निभाते हैं ये सब कम जो है हमारे यहाँ के विधायक करते हैं और उनका वो बहुत ही दिन से मतलब यहाँ के विधायक हैं हर बार उन्हीं वही उन्हीं के सीट आती है वही जीततें इसलिए उनको कार्य करने का अनुभव भी बहुत ज़्यादा ही है